हाँ मैंने डांस प्रतियोगिता में भाग लिया है ईस्कूल टा ईस्कूल टाइम में जैसे पन्द्रह अगस्त हुआ छब्बीस जनवरी वार्षिक उत्सव में क्लासरूम में से कई बच्चों को जो डांस में एक्टिव हैं या जो डांस करना चाहते हैं उनको साथ में उनसे पहले डांस कराया जाता था फ़िर उसमें से जो बच्चे अच्छा डांस करते थे उन लोगों को अलग कर दिया जाता था और जो थोड़ा नॉर्मल हुआ या थोड़ा बहुत ठीक ठाक करते थे उन लोगों को भी अलग करके जो अच्छा डांस करते थे उन्हें आगे लगाया जाता था और जो नॉर्मल डांस करते हैं उन्हे पीछे या बीच में लगा दिया जाता था फ़िर उसके बाद फ़िर गाने सिलेक्ट करना कि किस गाने पर डांस करना है और फ़िर उसके बाद रेस्ट उसकी प्रैक्टिस कराई जाती थी कि हर जैसे कि ईस्कूल में ज़्यादातर जो लास्ट के पीरियड्स होते थे जिसमें नॉर्मल से हिंदी का हुआ या इंग्लिश का हुआ इन पी इन पीरियड्स में डांस की प्रैक्टिस कराई जाती थी और कई बार आपको जब टाइम कम होता था तो आपको एक्स्ट्रा टाइम में भी एक्स्ट्रा टाइम लेकर भी डांस की प्रैक्टिस कराते थे जिससे कि डांस अच्छे से हो और परफॉर्मेंस बेकार न लगे ईस्कूल का नाम खराब न हो और ऐसे फ़िर कुछ जैसे कि कॉस्ट्यूम डिसाइड होते थे ज़्यादातर छब्बीस जनवरी में देशभक्ति वाले गाने ही सिलेक्ट होते थे और वार्षिक उत्सव में भी कुछ गाने ऐसे ही सेलेक्ट किए जाते थे जिससे कि देशभक्ति ऐसे हो या नॉर्मल जैसे थोड़े बहुत ज़्यादा फ़िल्मी सोंग्स यूज नहीं होते थे उसमें और कॉस्टयूम्स भी ऐसे ही यूज़ करते थे जिससे कि देखने वाले को अच्छा लगे स्कूल का इंप्रेशन अच्छा पड़े ज़्यादातर जैसे देशभक्ति सॉन्ग में लहंगे हुए या नॉर्मल सूट्स ऐसे यूज़ होते थे और वह तिरंगा झंडा वाली रिब्बन हाथ में बांधना और फ़िर वह क्या बोलते हैं उसको चूड़ी में भी वह तिरंगा झंडा बना होता था मतलब इस तरीके से कपड़े पहने जाते थे और डांस भी वह ही करते थे और परफॉर्मेंस अच्छा था उसमें जैसे कि हमारे यहाँ पर हाई स्कूल हुआ उसमें गणतंत्र दिवस का एक बहुत अच्छे से उसको सेलिब्रेट करते थे उसमें बाहर के लोग हुए प्रिंसिपल हुए जैसे हमारा अध्यक्ष उपाध्यक्ष यह सब होते थे उसमें डांस के बाद मेडल मिलना फ़िर प्रमाण पत्र मिलना फ़िर उस मतलब वहाँ वैसे बच्चे तो पन्द्रह बीस जितने ही होते थे लेकिन सबको मेडल नहीं मिलते थे किसी एक को बुलाकर पूरे दे दिए जाते थे फ़िर ईस्कूल में नेक्स्ट डे ईस्कूल में लिस्ट लगती थी कि यह यह बच्चे को ऐसा ऐसा मिला है यह इतना अच्छा करता है यह इसको इतनी मेडल्स मिले हैं फ़िर उसके और कई बार जो आपके रिजल्ट होते थे उसमें भी बता दिया जाता था कि यह बच्चे ने ऐसा डांस किया था यह इसमें एक्टिव है और इसके अकॉर्डिंग ही आप की इस ईस्कूल में इमेज भी बनती थी इससे डांस परफॉर्मेंस अच्छा भी होता ना होता है और हमेशा स्कूल में जो डांस परफॉर्मेंस होते थे उसका अनुभव कॉलेज के डांस परफॉर्मेंस के अनुभव से ज़्यादा अच्छा होता था